जय झूलेलाल अॼु असां ॻाल्हि कंदासी पारम्परिकु खेलनि जी पारम्परिकु खेल अॼु के ज़माने में जामु घटिजी वियो आहे इन जो कारणु आहे अॼु कल्ह जा माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि खे पारम्परिकु खेल जी शिक्षा नथा ॾियनि पारम्परिकु खेल जी शिक्षा नथा ॾियनि त उन्हनि खे ख़बरु ई न आहे की अॼुकल्ह जा पारम्परिकु खेल जो छा महत्व आहे अॼुकल्ह जा माउ पीउ ॿारनि खे मोबाइल इलैक्ट्रॉनिक डिवाइज इलैक्ट्रॉनिक गेमूं हीउ सभु ॾेई करे पारम्परिकु खेल जो ॿुधाइनि ई नथा इस्कूल में बि एॾो पारम्परिकु खेल जो महत्व कान आहे अॼुकल्ह पहिरियों जे ज़माने में पारम्परिकु खेल जो जामु महत्व हूंदो पहिरियों इस्कूल में बि पारम्परिकु खेल हूंदा हुआ ॿार घरु अची बि पारम्परिकु खेल कंदा हुआ अॼुकल्ह जे ज़माने में पारम्परिकु खेल आहिनि जामु घटिजी वियो आहे त ॿारनि खे कुझु पारम्परिकु खेल जे बारे में ख़बरु न आहे त असांजो सभिनि खां वॾो कारणु ई इहो आहे की अॼुकल्ह जे ॿारनि खे पारम्परिकु खेल सां कीअं असां मिलायूं कीअं उन्हनि खे शिक्षा ॾियऊं की हिन खेलनि जो महत्व छा आहे की हिन खेल खे खेॾण सां तव्हांखे छा ईअं सुठो थींदो तव्हांजो ईअं करे असांखे उन्हनि खे शिक्षा ॾियणी आहे की पारम्परिकु खेल खेॾो इस्कूल में जामु अॼुकल्ह हले पियो त पारम्परिकु खेल तव्हां हुन में भाॻु वठो तव्हां वधो उन में तव्हांजो जामु महत्व थींदव